हँ हँ हम हिनकर जे छै से विद्यापतिके मार्गदर्शन रहल करै छी हुनकर कहानी हमरा बहुत नीक लागि रहल यए हुनका स्वयं महादेव अपना हाथ आबि कऽ विद्यापतिके नौकर बनि कऽ हुनकर चेला अथी बनि कऽ चेला बनि कऽ रहलखिन आओर इसभ हुनकर बातसँ हमरा बहुत मार्गदर्शन भेटैत अछि